अगरि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन थिअण सां या टेक्नोलॉजी प्रगति सां पारिवारिक जीवन में नुक़सानु ऐं फ़ाइदनि जी ॻाल्हि कयूं त सभिनी खां पहिरीं फ़ाइदा त इअं आहिनि कि परियां पंहिंजे हिकु घर खां समुझो हिकु प्रांत खां ॿिएं प्रांत जो माण्हू बि अगरि परिवार जो माण्हू आहे त माण्हू टेक्नोलॉजी प्रगति वजह सां हुन सां जुड़ियल आहे हुन सां सैकेंडनि में संदेश मोकलाइण या संदेश रिसीव करण वग़ैरह वग़ैरह जो कमु आसानु थी वियो आहे वीडियो कॉल करे पंहिंजे हिकु ॿिएं जो हालु अहिवाल पुछी सघनि था पंहिंजी हिकु ॿिएं जी तकलीफ़ू पुछी सघनि था हिकु ॿिए जो दुखु सुखु पुछी सघनि था मनोरंजन करे सघनि था आदि अहिड़ियूं घणी सुविधाऊं टेक्नोलॉजी प्रगति वजह सां आई आहे पर अगरि हिनजो ॿिएं तरफ़ अगरि नुक़सानु जी ॻाल्हि कयूं त जेको परियां जो माण्हू आहे हू त इंटरनेट जी प्रगति जी वजह सां पंहिंजो साथी आहे पर जेको घर जो भाउ आहे पंहिंजो उहो अॼु पंहिंजो भाउ कोन रहिजी वियो आहे हू अलॻि माण्हू थी वियो आहे छाकाणि त ॾिसण वञे त अगरि जॾहिं खां इंटरनेट जी प्रगति थी आहे तॾहिं ॿ कमरनि में वेठल भावर बि पंहिंजी पंहिंजी टीवियुनि में लॻा पिया आहिनि पंहिंजे पंहिंजे मोबाइलनि में लॻा पियानि बल्कि केर बि पहिरीं वांगुरु जीअं सॼो परिवार मिली करे विहंदा हुआ सॼा भावर भेनरू पाण में मिली करे पंहिंजा दुखु सुखु बाटिंदा हुआ मनोरंजन कंदा हुआ रांदियूं कंदा हुआ अहिड़ा अॼु जे समय में जेका पहिरीं जा विभक्त परिवार हूंदा हुआ अॼु जा अॼु जे समय में उहा ई परिवार टूटी पिया आहिनि ऐं हिकु ॿिएं खे अलॻि थी विया आहिनि हुननि जी जीवन शैली में घणेई परिवर्तन आयो आहे जीअं पहिरीं जा माण्हू टेक्नोलॉजी हेतिरी प्रगति में न हुई त माण्हू हर कमु लाइ ॾाढी संघर्ष कंदो हुओ ॾाढी महिनत कंदो हुओ ऐं हमेशह पंहिंजे स्वास्थ्य पंहिंजे मानसुक मानसिक रूप सां स्वस्थ्य हूंदो हुओ पर अॼु जे समय ते टेक्नोलॉजी प्रगति वजह सां माण्हुनि जो कमु आसानु थी वियो आहे त माण्हू आलसी बणिजी वियो आहे हुनजो स्वास्थ्य ख़राबु थींदो पियो वञे हुनजे सरीर में बीमारियूं पेई फहिलजनि हुन जो मानसिक रूप सां माण्हू प्रिपेयर कोने मानसिक रूप सां तनाव में रहे थो सॼो ॾींहुं अगरि स्क्रीन टाइम में पंहिंजी मग़ज़ु विञाए थो माण्हू त हुनजो मग़ज़ु हमेशह मुंदल थो रहे हुन हमेशह स्वभाव में चिड़चिड़ो पन थो ॾिसण मिले जंहिंजी वजह सां हू हिकु समाज में प्यार स्नेह पूर्ण स्वभाव सां कान थो रही सघिजे करे असां अॼु पाणि ॾिसी सघूं था कि परिवार टूटी पिया आहिनि टेक्नोलॉजी प्रगति वजह सां ऐं अहिड़ियूं घणेई चेंजिस आहिनि जेका पाणि समाज में ॾिसूं था रोज़ु ऐं टेक्नोलॉजी हुननि लाइ हिकु वरदान स्वरूप आए ऐं हिकु वॾे में वॾो अभिशाप स्वरूप साम्हूं आई आहे